हेल' औ नै नोंहा दमासि आव मा मा लारु फिथा सावखो ए मायब्राआ बारा मोजां नङादां अ ए नै आङो आंहाबो सिथाव माखासे सावबाय ओमफ्राय फिथा फिथाखौथ' दाख्लिनो सावदों सावनाय जायाखै ओमफ्राय दा जोङो मा होनो नारेंखल लादु बानायनाय जादों आरो गुरजों बानायदों आङो एसे आरो ए नारेंखल लादुआ नारेंखल लादुखौ नोङो नारेंखल फिथायखौ सिंनि फिथायखौ जिरनानै नोङो सिंनि नारेंखलखौ नोङो ह'नानै लाग्रोदो बिनिफ्राय बेखौ एसे एवगोरनानै लादो बिनि उनाव नों औ एवगोरनानै लादो बिनि उनाव नों गुरखौ एसे लगायनानै गुर गुदुंखौ फुदुंनानै आरो गुरखौ लगायनानै नोङो सिथमबाबो जायो आरो बांद्राय होनो नाङा ओमफ्राय सिनिजों बानायोबा बांसिन मोजां जायो आरो ना औ आङो लारु लारु औ आं लारुबो बानायदों सु माबानि मायब्रानि लारु बानायदों सिङाव हाय औ सिङाव सिबिं होबाय एसे हाब बुहुत मानसि फैबाय जाहोबाय आङो एसे नोंसिनावलाय अ' औ जोंना बर'फोरनाथ' बेनो नालाय जोङो ओम गामियारि आबादारि हिसाबै जोङो बेखौनो जोङो मावनाय जायो आरो जोंनि थाखाय रंजानाय फोरबो आबो बेनो नालाय आबादारि हिसाबै नङा होनबा औ दा एसे बयबो जों औ औ औ आर जोंबो रंजाफानोसै औ औ औ हा नोंबो जोंनाव फैनोबा फैदोना औ दे औ औ औ दे दे होमबालाय दा फैदो आर नोंनि लारु फिथाखौबो एसे लाबोफादो आंबो जानायसै नङा होनबा औ दे दे होनबालाय दा फैदो औ दोनसै होनबा औ दे औ